महाराष्ट्र में डिजिटल करणु एडवरटाइज़मेंट्स यानी त प्रचार आटोमेशन सैलून ऐं इस्पा कला ऐं हुनुर जे खेत्रनि में तेज़ीअ सां तरक़ी थी रही आहे जंहिं ते वधीक ध्यानु ॾियणु लाज़मी आहे माण्हुनि खे करोबार जा बि नवां नवां मौक़ा हिननि खेत्रनि मां मिली रहिया आहिनि ऐं माण्हू तरक़ी बि करे रहिया आहिनि इहो सभु डिजिटल करणु प्रचार रिनोवेशन जे माध्यम सां मुमकिन थी रहियो आहे कला ऐं खेत्र त असांजे महाराष्ट्र जी सांस्कृतीअ खे बि दर्शाए थो सरकारि जो हिन तरफ़ रुजान वधीक हुअणु घुरिजे हिन तरफ़ असांखे बि वधीक ध्यानु ॾियणु घुरिजे